हैलो जी हाँ जी मेरी स्वीगी ऑफिस में बात हो रही हैं हाँ जी तो मैंने आपके वहाँ से एक खाने का सामान ऑर्डर किया था तो मैं उसको मोहन नगर हिंडौन सिटी में मंगवाना चाहता हूँ तो वह मेरे पास कब तक डिलिवर किया जायेगा मुझे आप एक बार समय बता दीजिए हाँ जी धन्यवाद अब मैं रखता हूँ